जों बोथोरखौ गरम बारा मोनदों नाथाय अखानि माबाया खम जादों ओमफ्राय बेनि थाखाय जोंङो गरमाबो थानो हाया जोङो फांखायावबाबो थानो हाया बिफांनि सिंनि बारहावा जोंबाबो थानो हाया गोबांआनो जेनेबा बारहावाखौ जोङो गरम गरम मोनदों आरो ओमफ्राय बेनि थाखाय जोङो गायनो फुनोबो सुबिदा मोनै बायदि मोनदों ओमफ्राय दा बावैसो अखा हानायावसो एसे जोङो देहाफोरखौबो थान्डा मोनदों ओमफ्राय बेनिफ्राय जोङो माइ जेनेबा जोलै फोरखौबो एसे खुबैनो मोनबाय ओमफ्राय सोरबा सोरबाथ' दाबो खुबैनोनो मोनाखै दैयाथ' जेनेबा एसे दलहा जायगायावसो थादों ओमफ्राय बे बोरि बोरि जायगायावथ' थाबावाखै ओमफ्राय नै नैबे सानसे साननैनि जेनेबा दिनैफोरनि हानायावसो एसे दै थादों आरो बेजोंनो जोङो खोथिया खुबैनानै लाबाय ओमफ्राय बिनिफ्रायसो जोङो आरो बै गायनाय बोथोरावबा माबायदि जागोन जों बेखौ बुंनो हाला दासान्दि बेनो सानदुं बेनो अखा बोथोराथ' ओमफ्राय बेनि थाखायनो गुदुंबो गुसुबो मोनो आरो बार हावाखौ ओमफ्राय गुदुंआनो बांसिन जायो गरमानो ओमफ्राय थान्डाया एसे खम दानो बार ओमफ्राय दानो सानदुं दानो अखा बोथोरखौ गरम गरम मोनदों ओमफ्राय बिनि थाखाय उनाव मा जालांगोन बै समावथ' जों मोनबोनाय बायदिबा बोथोरा मोजाङैनो सोलिबोदोंमोन दानि बारहावाखौ किन्तु बांसिनानो गरमनिफ्राय गरम मोनदों सोलायबोनायानो मोनबाय आरो जों दासिम दा जोङो उन्दैनिफ्राय माबायदि मोनबोदों ओमफ्राय दा जों बेखिनि बैसोआव जेनेबा बांसिन गुदुं थासारियाव थानो मोननाय बायदि मोनबाय